हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है जैसे कि पहले सब लोग बहुत दबाव में रहते थे अब क्या अब तो सब अच्छे से बातें करते तब तो और तो अब तो दूसरे लोग भी बोलते हैं जब बाहर बाहर के लोग तो ये सब बोलते हैं कि चलो देखो वहाँ भारत में कितना अच्छा हो रहा है क्योंकि जित सबसे अच्छा हमारा भारत आगे चल रहा है क्योंकि और दूसरे लोग देख देख कर हमारे भारते से जलते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमारा भारत आगे ही न बढ़े लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जब पहले अखिलेश जी का राज आया था तो ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था जब से मोदी जी का र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आ राज आ गया है तब से ये हमारा हमारा भारत और आगे बढ़ता जा रहा है दे जैसे कि हमारे राम मंदिर जहाँ की पहले राम मंदिर थी लेकिन राम जी को टेंट में रखा गया और हम मुस्लिम लोग नहीं चाहते वहाँ अपना मस्जिद बनवाना चाहते थे राम जी का स्वयं मंदिर था तो वो उनको नहीं रखना चाहते थे उनको टेंट में रखते थे लेकिन क्या जब मोदी जी मोदी जी की जब से राज आ गई तो मोदी जी स्वयं सोचे की वो प्रण ले लिए कि हमने राम जी का मंदिर बनवा के रहें तो फिर ये ये मंदिर बनवाए उनका उद्घाटन भी किए बाईस बाईस तारीख को बाईस जनवरी को और फिर फिर वहाँ से बहुत से लोग दर्शन करने जाया करते थे एक दिन तो पाँच पाँच लाख लोग जाते थे लेकिन मोदी जी सोचे कहीं इतने जन आएँगे तो फिर फिर क्या इतने जन आएँगे तो फिर बहुत लोगों की जानें भी जा सकती हैं क्योंकि इतने लोग गए थे उन लोगों की जान भी बहुत लोगों की जैसे कि पैर वगैरह ये सब फैक्चर हो गए थे तो फिर उन्होंने आदेश दिया कि एक लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक के दो वहाँ पे एक लाख एक लाख से एक लाख ही लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए लेकिन फिर भी सब लोग सोचते रहते हैं आपस में कि चलें अभी तो नहीं जाएँगे दर्शन करने के लिए लेकिन क्योंकि जाएँगे तो वहाँ पर बहुत सी भीड़ ही लगाए रहेंगे ऐसे आपस में बाते करते हैं कि चलो अब जाएँगे अब जाएंगे तो ऐसा या अपना जाते हैं भारत में घूमते हैं देखते हैं मारा भारत बहुत अच्छा है और भी आगे बढ़े